हैलो हांजी जी अस अम्बा होस होस्टल तों बोल्लै ने ऐं होस हांजी सनाओ कैह्लूं करानी तुसें ठीक ऐ जी अस करी ओड़गै कोई गल्ल निं दिक्खो अगर तुस सिंपल कमरा करागे निं इक बुक्क ओह्दे कन्नै बाथरूम अटैच ऐ ते ओह्दा कराया होना पंदरां सौ रपेआ ते अगर एसी आह्ला करागे बाथरूम बी कन्नै हर इक फैसिलिटी तुसें ई शैल थ्होई जानी ओह्दा कराया पौना तुसें ई कोई कम से कम त्रै ज्हार रपेआ हांजी मीडियम जेह्दा भी घट्ट कशा घट्ट पंदरां सौ शा होर घट्ट कोई होना निं ऐ

ना ना साढ़ै इत्थै फिक्स रेट होंदा आक्खो ते भी अगर

अगर तुसें नार्मल कमरा करगे भी रुट्टी तुसें बाह्रै'आ खानी ते अगर एसी आह्ला करागे ते जिन्ना जिन्नी मैंह्गी चीज ते उन्नी गै शैल होनी भी ओ भी रुट्टी साढ़ै इत्थुआं थ्होई जानी तुसें ई ठीक ऐ भी मतलब तुसें ई सिंपल कमरा थुआढ़ा करचै बुक्क जां नेईं करचै हां ते ना भी अगर तुसें रुट्टी खानी होग्गी ते भी तुसें कमरा बी उ'ऐ त्रै ज्हार रपे आह्ला बुक्क कराना पौना ए सी आह्ला ना ना ना पंजी सौ जरो फिक्स रेट चलदा साढ़ै ताईं

हां भी ओह् बी गल्ल है निं दिक्खी लैओ तुस करना ते भी सनाओ हां ओह् भी अबा इक गल्ल एह् बी सनाई ओड़ो निं मिकी अपनी पता सनाई ओड़ो ते भी गड्डी असें भेजनी जां तुस आपूं अपनी गड्डी करियै आई जाह्गे मैंह्गाई गै बड़ी ऐ उ'ऐ गल्ल ऐ ते कन्नै इत्थै रेट होर कोई है निं ऐ ते छड़ा इ'यै रेट ऐ ते ओह् ते है भी असें बी मजबूर कुसै अग्गें कम्म करना होंदा निं ठीक ऐ ते असें ई पता सनाई ओड़ो कु'त्थै भेजनी गड्डी ते अस भेज्जी ओड़गे भाई तुसें ई लैने ई ठीक ऐ भेज्जी ओड़गे भेज्जी ओड़गे ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ भेज्जी ओड़गे ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ